پانی کو پھلٹرس کے ذریعہ صاف کرنا بہت ضروری ہے ہم لوگ اس پھلٹر کے پانی صاف کر کے پیتے ہیں بہت آدمی گرم پانی ٹھنڈا کر کے رکھ دیتے ہیں پیتے ہیں بہت آدمی گھڑا میں پانی کر کے اندر گندگی بیٹھ جاتا ہے تب پانی پیتا ہے بہت آدمی ایسے گندے پانی پی لیتا ہے اور اس کا گردا اردا خراب ہو جاتا ہے پانی صاف کر کے پینا چاہی پانی بہت طرح سے صاف کیا جاتا ہے پھلٹر میں کر دو جب مسین میں کرو اس کے بعد گھڑا میں رکھ دو اس کے بعد گرم پانی کر کے ٹھنڈا کر کے پیو یہ سب ہے نا سب سب طریقے سے پانی پینا چاہی گندا پانی نہیں پینا چاہی گندا پانی پینے سے گردا اردا سب پھیر ہو جاتا ہے پانی بہت اچھا چیز ہے پانی نہیں پینے سے آدمی نہیں نہیں بچے گا نہیں پیے گا تو نہیں بچے گا پینا چاہی صاف پانی پینا چاہی صاف کرنے سے کوئی بیماری نہیں ہوتا ہے گندا پانی سے بیماری آدمی کو ہو جاتا ہے صحت ختم ہو جاتا ہے پانی بہت اچھا چیز ہے جو پانی صاف کر کے آدمی پیتا ہے وہ تندرست رہتا ہے پانی تندرست ركھنے کے لیے پانی ہے اور پانی جب بھی کوئی انسان پیے تو صاف پانی پیے صاف پھلٹر کے ذریعہ سے گھڑا کے ذریعہ سے کسی طریقہ سے پانی کو صاف کرنا چاہی